हमारा एक दोस्त है उसको गएस की बीमारी है और मैं एक कलाकार हूँ उस वो हमसे पूछा कुछ बताओ जिससे मैं ठीक हो जाऊँ मैंने बोला तुम तेल मसाला खाना बंद कर दो उसके बाद एक दवा मैंने उसको बताई दवा लेकर खाया उसको आराम हो रहा था धीरे धीरे आराम हो उसको उसने दवा खाने के बाद मुझसे फिन आके मिला उसको उसके एक फ़्रेंड को हुआ था उसके एक जो फ़्रेंड्स था उसको दूसरी बीमारी थी उसने मेरेसे हमसे पूछा हमसे पूछा कि भाई हमारे भी तबियत खराब रहती है कुछ दवा बताओ मैंने बोला कि क्या हुआ है आपको उसने कहा मुझे ये ये मतलब बुख़ार है और सर दर्द रहता है मैंने कहा तुम ठंडा हल्का गुनगुना पानी लेके पीयो सर्दी भी थी उसको गुनगुना पानी करके पीयो दवा लेलो गुनगुने पानी करके पीन दवा के साथ पीयो और वो भी मेरे हम जब मेरे बताने के बाद वो भी वैसे ही करने लगा आओर मेरा जो दोस्त था उसको गएस की प्रॉब्लम थी उसने मैंने उससे कहा तेल मसाला कम खाया करो तेल मसाला कम खाया करो और वो जो है तेल मसाला खाना ही बंद कर दिया और उसके बाद दवा भी लिया दवा किया उसको आराम हो गया और वो बहुत ज़्यादा उसको घबराहट होने लगी कि मुझे पेट में कुछ दिक़्क़त है मैंने बताया उसे कुछ दिक़्क़त नहीं है भाई आराम से सब कुछ ठीक हो जाए हो जाए जाएगा मैंने उससे कहा दवा लेलो दवा लेने के बाद आराम से खाओ न गर्म पानी कर लो हल्का सा चुटकी भर नमक डाल दो खाओ आराम करो हो जाएगा आराम हो जाएगा तेल मसाला मत खाओ उसके दोस्त को बुख़ार हुआ था बुख़ार जो है बहुत ज़्यादा उसको हो गया था सर्दी थी सिर दर्द कर रहा था खाँसी भी आ रही थी मैंने बोला नमक पानी गर्म करके उसके बाद पीयो जब भी पीयो गर्म पानी पीयो गर्म पानी पीने के बाद उसको आराम हो गया और बोला भाई मुझे आराम हो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे मैंने बोला भाई आराम होगा लेकिन फीवर उवर का इतने जल्दी कोई भी कुछ भी आराम नहीं हो सकता धीरे धीरे ही होगा और मेरा दोस्त जिसको गएस हुआ था वो बोल रहा है भाई मुझे आराम नहीं हो रहा है मैंने बोला तुम्हें चलो मैं बाद में बताता हूँ अच्छी दवा ले के मैं खुद दूँगा औ फिर वो अच्छे से दवा करने लगा उसका भी आराम हो गया है और वो फिर मुझसे बोला क्या किए थे मेरे मेरा कैसे गएश ठीक हो गया कौन सी दवा थी मतलब वो बोला हम कहें दवा खाओ आराम हो गया बस इतना ही काफ़ी है दवा क्या करोगे जानके उसने कहा नहीं मुझे बताओ मैंने कहा दवा मत जानो खाली इतना जान लो कि मैं ठीक हो गया हूँ और अपने दोस्त से कहा उसका दोस्त भी बोल रहा था भाई कौनसी दवा दे दिए हो भाई एकदम ठीक हो गया हूँ मैंने उसको बोला भाई इतना जान लेलिए खाली तुम ठीक हो गए हो बस ये मत सोचो दवा कौनसी है कहाँ से लाए हैं इतना मत सोचो मैं आपको दवा दिया हूँ तो आप ठीक हो गए हो बहुत अच्छी बात है आप दोनों खुश रहोगे तभी भी मैं खुश रहूँगा आप दोनों गएस और बुखार से पीड़ित जो थे आप सब एकदम ठीक हो गए हो ना तो उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हो गया हूँ लेकिन दवा कौनसी थी मैंने कहा दवा नहीं बताऊँगा इतना जान लीजिए मैं दवा नहीं बता सकता हूँ